फिजीकल बुक्कां पढ़नां मीं बड़ियां पसंद हैन इलैक्ट्रानिक वर्जन कोला क्योंकि जेकर इलैक्ट्रिक नेईं होऐ ते चार्जर निं होंदे फोन चार्जर नेईं होग ते पढ़ना कि'यां तां गै मीं फिजीकल बुक्कां पढ़ना बड़ी पसंद ऐ फिजीकल बुक्कां पढ़ना मीं पसंद ऐ के बिना लाईट दे बी पढ़ी सकने आं लिक्खी सकने हा कोल पैन्न पैन्सल होनी चाहिदी कापी होनी चाहिदी ओहदे उप्पर लिक्खी सकने आं जेकर इलैक्ट्रानिक डिवाइस अगर अस दिक्खचै ते अगर लाईट ही नेईं होग फोन ही चार्जर नेईं होग ते कि'यां ओहदे च उ'नें इलैक्ट्रानिक डिवाइस अगर चार्जर इलैक्ट्रिक कन्नै जेकर चार्जर नेईं होग ते उ'ऐ अस पढ़ी कि'यां सकने ओह्दे उप्परां पढ़ी कि'यां सकने अगर अस पढ़गे गै नेईं ते बिना पढ़े दे अस बिना बुक्क दे बिना बिना लाईट दे अह् पढ़ी सकने आं फिजीकल बुक्क उप्परा फिजीकल बुक्क उप्परा अस इस टाईप दे बी पढ़ी सकने आं कि अस जेकर बिना ला बिना चार्जर दे और बिना ओहदे करी सकने नाल्लै इलैक्ट्रानिक डिवाइस दी चीजां जेह्डियां ओह् अक्खां खराब करदियां बड़ा बार बार उ'नें गी चार्ज करना पौंदा थोह्ड़े गै टाइम च ओह् डैड्ड होई जंदा थोह्ड़े टाइम च चार्ज करना पौंदा ओह्दा चार्जर ओह्दा प्राइज बी जैदा होंदा ओह्दे सब्भ कुछ जैदा होंदा ओहदा प्राइज जैदा होंदा केईं जेल्लै उस्सी प्राइज पे बी नेईं करदे इन्ना प्राइज पे बी नेईं करी सकदे फिजीकल बुक्कें कोला फिजीकल बुक्कां थोह्ड़ियां सस्ती बी मिली जंदियां और पढ़ने च बी बड़ी मजेदार होदियां फिजीकल बुक्कां जेकर अस पढ़गे ते इन्नी जैदा एह्दे कोला जैदा सानूं नालेज बी मिलदा और बड़ा सारा आपूं दिक्खी बी सक अह् आपूं बी पढ़ी सकने कोई कुसै कोला सुनी बी सकने कुसै कोला समझी बी सकने सब्भ कुछ जेल्लै कि फिजीकल बुक्कां अगर अस फिजीकल ऐज ऐजुकेशन दी बुक्क गी पढ़चै दिक्खी दिक्खियै बी ड्राइग्रामां बी अस समझी सकने आं और पढ़ी सकने आं फिजीकल बुक्कां जेकर अस नेईं पढ़गे इलैक्ट्रनिक उप्परा पढगे और लाईट बी जैदा खर्च होंदी और पैसै बी जैदा लग्गदे अगर पैसे जैदा लगग केईं बारी अस पे बी नेईं करी सकने जियां कि कोई गरीब होंदा कि'यां पे करी सकदा जेकर अस पे करगै ते केह् पे पैसे नेईं पे करगे ते इलैक्ट्रानिक डिवाइस उप्परा कि'यां पढ़ी सकनें आडिओ बुक्कां जियां कि कोरोना च सानूं टीचर ओह् करदे हे आडियो बनाइयै बुक्कां उप्परा फिर बुक्कां पर बुक्का परां पेज खिच्चियै और ओहदी आडियो बनाइयै कि इस बर्ड दा हिंदी च एह् मीनिंग ऐ इस बर्ड दा एह् मीनिंग ऐ उ'आं अह् ओह् करी लैन्ने होन्ने उ'आं गै पढ़दे ऐ तां करियै मीं में प्रैफर करनी होन्नी फिजीकल बुक्कां पढ़ने गी रीडिंग फिजीकल रीडिंग बुक्कां पढ़ने आस्तै जैदा इलेक्ट्रिक वर्जन कोला जैदा मिगी फिजीकल बुक्कां पसंद न

बिना इलैक्ट्रिक दे पढ़गे ते ना साढ़ी अक्खां खराब होनियां नां सानूं कुछ जेहड़ा कुछ अस पढ़गे ओह् अस लिक्खी सकने आं अपने आप गी पैन्न कापी लेइयै कापी पर लिखी बी सकने आं अगर इलैक्ट्रानिक डिवाइस कन्नै अह् पढ़गे ते ओह् साढ़ी अक्खां बी खराब करदा और सानूं ओह् बी करदा अक्खां बी खराब करदा अक्खां बी खराब करदा ते नाल इलैक्ट्रिक कन्नै चलदा बिना इलैक्ट्रिक दे नेईं चली सकदा अगर बिना इलैक्ट्रिक दे चलग ते ओह् फिजीकल बुक्कां गै चली सकदी ऐ फिजीकल बुक्कां नेईं होन ते इलैक्ट्रनिक डिवाइस इलैक्ट्रिक बुक्कां नेईं होन ते फिजीकल ते अस पढ़ी गै सकने इलैक्ट्रिक अस तां गै पढ़ी सकने जेकर अस उस्सी चार्जर करगै जेकर उस्सी चार्जर गै नेईं करगे ओह् खराब बी जल्दी होई सकदे ते नाल ओह्दी बैटरी पावर बी बड़ी घट्ट होंदी ऐ कोई कोई चीज होंदी ऐ जेह्ड़ी जैदा कोला जैदा जैदा कोला जैदा जैदा कोला जैदा ओह् करी सकनें जैदा कोला जैदा पढ़ी सकने आं फिजीकल बुक्कां नाल्लै अक्खें कन्नै दिक्खी सकनें कन्ने कन्नै सुनी सकनें अगर सानूं कोई टीचर पढ़ा दा ओह् बी उस्सी अस पुच्छी बी सकने कि हां एह् कि'यां एह् कि'यां एह् कि'यां एह् कि'यां उ'आं गै अस पढ़ी सकने फिजीकल बुक्कां असें पढ़नियां और इलैक्ट्रनिक वर्जन कोला असें दूर गै रौह्ना इलैक्ट्रिक जेकर अस होई सकदा केईं बारी शार्ट बी शार्ट कोला बी डर लगदा ते शार्ट बी लग्गी सकदा केईं बारी शार्ट बी लग्गी सकदा क्योंकि कोई निक्का बच्चा ही जेकर अस कुछ ओह् करियै इलैक्ट्रिक ओह् चीज लाइयै ते जेकर कोई निक्का बच्चा ही होवै ओह् सिद्धे बोर्ड च हत्थ देई देऐ ओह् हत्थ बी सड़ी सकदा सानूं शार्ट बी लग्गी सकदा ओहदे कन्नै कुसलै बी लग्गी सकदा ऐ जेल्लै लाईट होवे जेकर अह् नंगी तार होई दी होवे कितै ते उस्सी अस लाई ओड़गे गलती कन्नै ओह् बी होई सकदा जेकर फिजीकल बुक्कां पढ़गे सानूं मजा बी औंदा और अस दूसरे कोला पढ़ी बी सकने आं जेकर अस पढ़गे निं ते फिर अस कि'यां कामजाब होग्गे अगर कामजाब नेईं होग्गे ते साढ़े पेरैटंस साढ़े उप्पर पैसे कैस्सी ला दे ऐं चल पढ़गे ते फिजीकल बुक्कां पढ़गे ते सानूं फिजीकली बी स्ट्रांग होना असें ते साढ़ी मेन दमाग बिच्च बी कुछ ना कुछ जरूर बैठे दा इलैक्ट्रनिक चीजें कोला सानूं फिजीकल बुक्कां जैदा पढ़नियां चाहिदियां क्योंकि इलैक्ट्रिक होन चीजें कन्नै सानूं ओह करदियां इलैक्ट्रिक चीजां सानूं खराब करदियां जैदा इलैक्ट्रिक जैदा जैदा लाईट जेहड़ी ऐ ओह् यूज करदियां फिजीकल बुक्कें दी सानूं कोई जरुरत नेईं होंदी कोई चार्ज करने दी निं कोई इलैक्ट्रिक करने दी निं कोई जरुरत निं होंदी जेकर सानूं जरूरत पौंदी बी है ते पैन्न पैंसल और बुक्क दी एह् सिर्फ और सिर्फ पैन्न पैंसल और बुक्क दी और केहै दी निं पौंदी इलैक्ट्रनिक बर्जन च सानूं केह् करना होंदा सानूं केह्दी जरूरत पौंदी जरूरत पौंदी ऐ सानूं लाईट दी बी पौंदी फोन दी जियां कि हून टी बी होई गेआ टी बी निं लैपटाप होई गेआ लैपटाप गी जे अस चार्जर गै नेईं करगे ते अह् पढ़गे कि'यां ओह्दे उप्परा लैपटाप एह्दे नाल साढ़ी अक्खां बी खराब होंदियां सब्भ कुछ खराब होंदा हून जियां अक्खां जेकर अस ठीक रक्खगै रक्खना चाह्न्ने ते अस फिजीकल बुक्कें दा जैदा यूज करना चाहिदा जैदा यूज करना चाहिदा